खाना बनाना वैसे तो महिलाओं के लिए ही ज़्यादा कम्फटेबल है महिलाएँ जितने अच्छे से खाना बनाती हैं उतना अच्छे से जो पुरुष लोग नहीं बना पाते फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कई पुरुष महिलाओं से भी अच्छे कुकिंग करते हैं महिलाओं से भी अच्छा खाना बनाते हैं लेकिन वे कुछ दिन बना पाते हैं पर डे सुबह शाम दोपहर तीन टाइम यदि उनसे खाना बनवाया जाएँ तो उनको एक गलत ऐसा लगता है कि क्या हम खाना बनाएँ हमारा काम खाना बनाना है हम तो बाहर जॉब करने जाते हैं हम क्यों खाना बनाएँ खाना बनाना तो महिलाओं का काम है कई बार पुरुष लोग घर में यह भी बात बोलते थे कि खाना बनाना महिलाओं का काम है फिर हम बोलते हैं कि नहीं नहीं महिलाएँ जब सर्विस कर सकती हैं तो पुरुष खाना क्यों नहीं बना सकते फिर पुरुष बोलते हैं हाँ यार यह भी बात सही है महिला सर्विस कर सकती हैं तो पुरुष पुरुष भी खाना बना सकते हैं और बनाते भी हैं कुछ चीज़ों में बनाने में मदद करते हैं जैसे कभी कोई नई चीज़ बनाते हैं तो उसमें पुरुष लोग बोलते हैं कि चलो लाओ यह म नई चीज़ बनाने में मैं आपकी हेल्फ करता हूँ जैसे आपको कभी हो सकता है कि नहीं आती होगी तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे बनाया जाता है ऐसे भाई कई चीज़ें रहती है जो बाहर से होटल वोटल से पुरुष लोग खाकर आते हैं उनको वहाँ नया लगता है कि उनने वहाँ खाकर आए तो बोलते हैं कि चलो हम ऐसे चीज़ खाकर आए जो हम आपको बना कर बताते हैं बता देते हैं बनाकर और फिर अपने के भी अच्छा लगता है कि यार इन्होंने हमको कुछ नया सिखाया तो हम इस उस बहाने नई चीज़ सीख जाते हैं बनाने को